खेती करैसँ अपन शरीरो अच्छा रहै छै स्वस्थ्य रहै छियै खुदके आओर खेती करैसँ जे छै फायदा होइ छै घरके मतलब कि पैसा बचत होइ छै अनाज जादा मतलब कि बाहरसँ नहि खरीदै पड़ै छै अपन जे छै अनाज खुदे खेतीसँ भए जाइ छै खेतीमे मतलब की डेढ़ दू घण्टा कम सँ कम रोज टाइम लगबै छियै तऽ अपन शरीरो स्वस्थ्य रहै छै अच्छा रहै छै आओर खेतीमे हर हमेशा खाद वाद मतलब की डालैत रहै छी मतलब कि समय समयपर जरुरति पड़ै छै जे भी चीज ओकर सब किछु कचड़ा वचड़ा निकालैत रहै छियै साफ सफाइ करैत रहै छियै आओर साफ सफाइ करैसँ ई होइ छै कि खेतके फसल अच्छा होइ छै अच्छा उत्पादन होइ छै ओहिसँ जादा बढ़ोतरी होइ छै आओर फिर अपन खेतपर समय दै छियै तऽ फालतूके एम्हर ओम्हरके कामो नहि करै छियै आओर ओकर बाद जे छै खेती करनाइ हमरा खुदके पसन्द छै हमर फैमिलीके साथ साथ हम सिखै छियै सब किछु आओर खेतीमे हमरा टाइम जादा लगबैसँ आओर जादा मेहनत करै छियै तऽ आर जादा फसल होइ छै बहुत अच्छासँ फसल जते उपजाउ होइ छै ओते सब अच्छे बात छियै आओर जादातर मेहनत करयसँ फसल कभी खराब नहि होइ छै हर हमेशा अच्छे रहै छै ठीक छै तऽ खेतीके हर हमेशा साफ सुथड़ा रखनाइ छै चारो साइडसँ आरि बनाकऽ ओकरा बाँधनाइ रहै छै पानि समयपर देनाइ रहै छै खाद दैत रहै छियै ओकर बाद जे छै साफ सफाई राखऽ पड़ैै छै हर चीजके सफाइ करै छी